हैलो तूं कु'न बंधु बोल्लै निं आं अच्छा में ममता बोल्लै निं आं रामनगर दा ते जरी में इत्थै आई चनैह्नी ते में जाना हा उप्पर माह्ड़ते ते तूं कुत्थै ऐं में अ'ऊं जा'रनी आं चनैह्नी मेरी मासी दा घर ऐ जरी उत्थै धाम ऐ मासी दे घर अज्ज मासी नै बड़ा जरूरी सद्देआ हा मिगी मासी नै आखेआ कि जरूर जरूर आयां कुड़ी तूं कदें औन्नी निं ऐ ते में कदें पैह्लें मासी दे घर गेई निं ऐं पैह्ली बारी जा'रनी गेदी ऐ इक बार कुतै बो इन्ना हुन इन्ना चेत्ता गै निं रेहा कि कुसलै गे हे उस टाइम दा कोई होर में जार'दी ही जरी में सोच्चेआ इत्थै हुन कोई गड्डी शड्डी ते ऐ निं ऐ इसलै कोई होर ते में आक्खै दी महां इत्थै कैब करी लैन्नी ते तूं मिगी सनांऽ कि इत्थूं दे कैब आह्ले ड्राइवर न जेह्ड़े इं'दे केह् रेट रक्खे दा इ'नें कनेही सर्विस ऐ इक संजू नांऽ दा ड्राइवर ऐ एह्दी कैब ते में सोच्चेआ एह् तुगी जाननी ऐं तू इसी सनाया नुहाड़े बारे च मिगी नुहाड़ी सर्विस कनेही ऐ मतलब कि कनेहा ड्राइवर ऐ ते इसी किन्ना ऐक्सपीरियंस ऐ एह् किन्ने चिरै दा गड्डी चला दा ठीक ऐ ठीक ऐ मतलब ठीक चलांदा कनेहा ड्राइवर ऐ इ'यां ठीक ऐ कि इ'यां कोई खड़ूस जेहा निं ऐ निं है नां जां कोई इ'यां ते निं ऐ कि लड़ाका ते निं ऐ जां कोई ओह् चोरउच्चका ते निं ऐं कि इ'यां पैसे लेई जा ते रस्ते च कुतै होर लेई जा किश होंदे नां लोक भाई अन्जान हुन अज्ज में ते अन्जान माह्नू निं ते मिगी केह् पता उं'दे बारे च कि कनेह् न कनेहा नेईं हुन तूं ते जाननी ऐ इ'नें गी फ्ही तुगी ते पता ऐ मिगी केह् पता हुन भी कुसै बी कुसै बी नमें मनुक्खे कन्नै पन्छान करनी होऐ ते नुहाड़े बारे च ते पैह्लें जानी लैना चाहिदा कि एह् बंदा कनेहा भाई कनेहा नेईं एह् कुतै असें ई कुतै बक्खरे रस्ते च लेइयै ते निं छुड़ी जा इस लेई जरी में जरूरी जाना हा मासी दे घर धाम ही ते इस लेई में तुगी फोन कीता हा कि तू मिगी सनाऽ कि में कि कैब आह्ले इ'यां केह् रेट रक्खे दा इ'नें कि करां में कि'यां करां कि'यां पुज्जां उत्थै तूं सनायां मिगी